खाना पकाने के लिए हम पहले तय करेंगे कि हमें क्या बनाना है जैसे हमें आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है गोभी की सब्ज़ी बनाना है तो यह गोभी की सब्ज़ी बनाना है पालक की सब्ज़ी बनाना है या फिर और कोई चीज़ बनाना है तो हम पहले मार्केट जाएंगे मार्केट से वह सामान ख़रीद के लाएंगे जैसे पालक ला लिया आलू ला लिया मटर ला लिया गोभी ला लिया और धनिया ला लिया मिर्ची ला ली और प्याज़ ला लिया अदरक ला लिया लहसुन ला लिया फिर उसके बाद में हम सारी चीज़ लेकर घर पर आएंगे और फिर जो हमको जाे जो सब्ज़ी बनाना है हम उसकी तैयारी करेंगे जैसे हमको पालक पनीर बनाना है या फिर हमें आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है तो फिर हम उसके लिए सारी चीजे इकट्ठा करेंगे तो उसमें पहले यदि हमको आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है तो हम पहले आलू लाएंगे फिर हरी मटर लाएंगे फिर हरी मटर को छीलेंगे फिर जो आलू लाई है उसको उसको छीलेंगे उसको साफ करेंगे फिर छोटे छोटे उसको काटेंगे जो आलू मटर हमने छील लिए उसको एक कंटेनर कंटेनर में अलग निकाल कर रख देंगे और फिर उसके लिए हमें प्याज चाहिए टमाटर चाहिए अदरक चाहिए लहसुन चाहिए यह सारी चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे तो पहले हम उसमें प्याज को काटेंगे फिर पेस्ट अदरक को अदरक का पेस्ट बनाएंगे फिर लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और फिर जो टमाटर लाए है उसको उसको काटेंगे फिर यह हो गया हमारा आलू मटर की सब्ज़ी के लिए अब हमें गोभी की सब्ज़ी बनाना है तो सबसे पहले हमने जो गोभी लाई है उसको साफ करेंगे उसमें देखेंगे को गोभी गंदी तो नहीं है या फिर उसमें कहीं कीड़े मकौड़े तो नहीं लगे हैं तो फिर उसको हम छोटे छोटे फ़ीस में काट लेंगे फिर उसके लिए जो हमें जो उसके लिए हमें प्याज चाहिए टमाटर चाहिए धनिया चाहिए गर्म मसाला चाहिए और पेस्ट चाहिए तो हम पहले जो प्याज है उसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे टमाटर को छोटे छोटे पीस में काट कर रख लेंगे फिर उसके बाद में हम दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करेंगे तो अब हमने जो पालक लाई है पहले फिर उसको साफ करेंगे उसमें से सारी उसको अच्छी अच्छी निकाल लेंगे और जो गंदी है उसको फेंक देंगे फिर जो पालक लाई है उसको साफ पानी से धुलेंगे फिर उसको काटेंगे और मिक्सी में पीसेंगे फिर उसके बाद में हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गेस गैस भरी है कि नई है और हमें कितने लोगों का खाना बनाना है उस हिसाब से हम बर्तन देखेंगे कि कितना बड़ा हमें बर्तन चाहिए और कितना छोटा हमें बर्तन चाहिए फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें जो आटा है आटा कितना चाहिए और कितने लोगों के लिए बनाना है तो हमें उस हिसाब से वह आटे की क्वांटिटी लेना होगा फिर हम गैस देखेंगे चेक करेंगे कि गेस भरी है कि नहीं है जितना हमको खाना बनाना है उतना चलेंगी कि चलेंगी कि नहीं चलेंगी या ख़त्म हो गई हो जाएंगी तो इस प्रकार हम वह खाने खाना बनाने की तैयारी करेंगे